राज्य परिवहन जी क्वॉलिटी हर राज्य में अलॻि अलॻि हिसाब सां थींदी आहे कंहिंजी ट्रैफ़िक जी क्वॉलिटी सुठी आहे रोड सुठा ठहियल आहिनि ऐं पब्लिक ट्रांस्पोट बि सुठा सुठा अची विया आहिनि अॼुकल्ह सुविधाऊं त ॾाढियूं आहिनि मगर यात्रा करणु आसान न आहे और कईं कईं राज्य में ॾाढी क्वॉलिटी ॾाढी सुठी आहे जीअं केरला में महाराष्ट्र में तमिलनाडूअ में जिते रोड हेॾा सुठा साफ़ु सुथिरा ठहियल आहिनि ऐं उन्हनि जी क्वॉलिटी ॾाढी ई सुठी आहे वञण में मज़ो बि ईंदो आहे मगर यात्रा करणु सस्ती न आहे जंहिंखे हाणे करणी आहे उहो त पोइ कंदो ई आहे यात्रा हर हिसाब सां पैसनि जे हिसाब सां यात्रा करणु थींदो आहे